हारिमुखौ जेरै हिनजावफ्रा बर' हिनजावफ्रा दख'ना आर'नाइ गाननानै आर हौवाफ्रा गामसा आर'नाइ लानानै ज'ज' हिनजाव हौवा रंजायो मोसायो बोराइ बुरि सेंग्रा सिख्ला गथ' उन्दै गिदिद उन्दैफ्रा गिदिरखौ मानहोयो सनमान होयो खुलुमो आरो बिदिनो न'खर न'खर हाबै हाबै जौ लोङो आरो बिदिनो दाउदै फैसा बिदि मागियो आरो बिनिफ्राय रंजा खुसि रंजायो बिदिनो ज'ज' आरो जोंनि